हँ की हाल छै हमर सोना खरीदबाक यए कए रुपैए भरी छै कतेक रुपैए भरी छै हमरा झुमका एगो देखाउ नाक महक देखाउ बल्ली देखाउ पायल देखाउ

हँ हँ हँ हम हँ हमरा झुमका लेनाइ यए झुमकाके डिजाइन बढ़िआँ चाही नाक म नाक महक चाही कानके चाही नाक महक चाही टीका चाही पाँजेब चाही

अच्छा हँ ठीक छै कए रुपैए भरी छै साठि साठि रुपैए साठि हजार रुपैए साठि हजार रुपैए भरी छै कम नहि करबै अच्छा ठीक छै अहाँ रहबै दोकानपर मे हम आबि जायब क कतेक के कए टाइम कतेक बजे तक अच्छा ठीक छै

हँ पर चाँदी केना छै चाँदी कए रुपैए कए हजार रुपैए भरी छै सात सए रुपैए भरी हमरा पाँजेब बनेनाइ यए डँरकस डँरकस बनेनाइ यए डँरकस ह्म्म बिछिआ बनेनाइ यए ह्म्म इएहसभ बनेनाइ यए डिजाइन बढ़िआँ बढ़िआँ बना कऽ राखब हँ ठीक हम आबि जेबै सात सए रुपैए भरीमे किछु कम नहि करबै ह्म्म हमर बेटीके विवाह छी ओ ओहिमे ओहिमे हमरा सभचीज बनेनाइ यए सामानसभ रेट कनी रेट सही कए कऽ देबै

ठीक छै ठीक छै